आमच्या हांगा बऱ्या पैकी रांगोळ्यो काडटात बऱ्या पैकी चुडीथ चुड्टाचें डेकॉरेशन करतात मागीर सिंगिंगान खुबशे जाण भाग घेतात तशेंच बऱ्या पैकी भरतनाट्यम कथक अशें बी हांगा भुरगीं शिकपा लागल्यां अशे खुबशे कला जितून आतां भुरगीं भाग घेतात ड्रॉइंग्स तितूंत सुद्दां आतां भरगीं उत्तीर्ण जाल्यां